आयज हांव तुमकां म्हाज्या घेतलेल्या प्रोडक्टाचो रिवीव करतलें हांवेंन स म्हयण्या फाटी एक न्यू हेअर ग्रोथ ऑयल बाय केल्लें म्हाजें केंस खूब झडटालें म्हणून हांवेंन हेअर ऑयल ट्राय करया म्हणून बाय केल्लें ह्या हेअर ऑयलाचें नांव आसलें हेअर ग्रोथ हांवें आतां हें पयलीं पयलीं यूज करता आसतना म्हाका कांय डिफरंस दिसूंक ना पण आतां स म्हयणें जालें हांवें तेल यूज करतां आनी म्हाका दिसता की म्हाजे केंस वाडलां वाडलाच म्हणून न्हू म्हटल्यार म्हाजें केंस हेल्दी बी जालां झोडपाचे बंद जाला आनी म्हाका जो डॅन्ड्रफ प्रोब्लम आसतालो तो सुद्दां बंद जाला हरशी आमी नॉर्मली खंयचें हेअर ऑयल बाय करपाक गेल्यार तें आमकां सांगता नॅचरल आसता आनी किदें आसता बट केन्ना आमकां इम्प्रूवमेंट दाखयना बट हांवेंन हेअर ऑयल लायिल्ल्याक म्हाकाय पयलीं तेंच दिसलेलें की म्हाका कांय इम्प्रूवमेंट दिसपा ना म्हणून बट आतां हांव स म्हयने जालें हांव हें हेअर ऑयल यूज करतां आनी म्हाज्या केंसान खूब अंतर येयलां हें हेर ऑयल म्हाज्या हेअर ग्रोथानूत म्हाका हेल्प करता म्हणून न्हू म्हटल्यार हें लायलें की म्हाजे केंस चिपचीपूय जायना आनी हेका वासूय बरो आसा ह्या हेअर ऑयलान सोगले नॅचरल प्रोडक्ट्स यूज केल्लेले आसा नॅचरल इनग्रिडियंट्स यूज केल्लेले आसा हितूर कांय तुमकां कॅमिकल इफेक्ट दिसपा ना हें हेर ऑयल हांव सगळ्यांक रेकमेंड करता कित्याक म्हाका म्हाका इम्प्रूवमेंट दिसलां म्हणून हांव हें तुमकां रेकमेंड करता